जी सही बात कहें आपने हमको इस बात को बता रहें हैं आपको जैसे कि सर दवा का नाम सुनते ही तो पहले रोएँ काँप जाता है कि हर आदमी को बस में नही है जो इस तरह की दवाई से अपना शरीर को मेंटेन करे कैसे होगा अक्सर मजबूरी आता रहता है हमारे साथ भी कई बार ऐसा है कि जैसे सैलरी आधा से ज़्यादा दवाइयों में चला जाता है इलाज भी कराने में सक्षम नहीं हो पाते हैं तो हम लोग करते हैं ऐसे और अभी के दौर पे कौन दवाई खाना चाहता है दवा तो खाना ही नहीं चाहिए सबसे पहले तो थोड़ा बहुत हमारे पुराने ज़माने के लोग सब हैं जो अक्सर ये लोग कहते हैं कि जैसे काढ़ा वगैरह आयुर्वेदिक कुछ बनाते हैं तो काढ़ा वगैरह बनाकर हम लोग पीते हैं उसे भी कभी अभी विश्वास है लोगों को जो करते हैं सरकारी हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं वहाँ तो खैर बहुत दवा मिलता है हम लोगों को या लोग लेते हैं प्राप्त करते हैं कम से कम दवा मिलता है वहाँ पर और वो सब करते हैं मेंटेन उसका कम से कम दवा मिलता है हम लोगों को वहाँ सब करते हैं क्या कहें इस मेटर में लेकिन जो भी है अच्छा है और करना भी चाहिए इस मेटर में जैसे कि दवा है तो ये सब को लेके आगे करना चाहिए दवा कोई अच्छा चीज़ नहीं है बहुत खराबी चीज़ है वो उससे होता क्या है कि लोग दवा खाते हैं कि चलो ये ठीक हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा ऐसे ठीक हो जाएगा ऐसे हो तो जाता है लेकिन बाद में बहुत उसका असर होता है इसलिए क्या कहें सब